इ'यां कम्म करदे निक्कियां मुट्टियां गलतियां ते होंदियां रैंहदियां ओह् ते सारे हा होंदियां ते में आ'ऊं इक बारी दी गल्ल सनानी आ'ऊं लगी दी ही चरखा कत्तना चरखा कत्तै रदी ही ते अग्गें पेदा हा कागंरा में बी तौल तौल सुत्ती उप्परा नींदर बी लग्गी दी ही में आखेआ चलो में एह् कुकड़ु भरना ते फ्ही में सोना ते जियां कांगरे आ'ऊं हांबी ते ओह् माल गै त्रुट्टी गेई ते करां केह् फ्ही नां मेरे कश कोई धागा उ'नें दिनें कच्चे धागे दी माल बनदी ही माल के जेह्का में सूत्तर कत्ते दा हा उन्ना दा इ'यां टाइम पास आस्तै में ओह्दी माल बनाई ते फ्ही में ओह् अपना इ'यां दमाग लाएआ माल बनाई फ्ही में ओह् कुकड़ु भरेआ पूरा चरखा कत्तेआ खडेरेआ ते फ्ही आ'ऊं उस दिन बड़े लेट सुत्ती ते सवेरे आ'ऊं सोचां कि अगर में एह् गलती नेईं कीती दी होंदी तां में बी मोइये कुतै टाइमै दिया सोना हा सवेरे दिक्खओ भ्यागा उठी'र जागतें दी रुट्टी रट्टी बनानी ही सारा किश ओह् गलती मिकी बड़े दिन तक चेत्ता औंदी रेही फ्ही अ'ऊं सोचनी कि नेईं गलती करनी पैह्लें दिक्खो सोची लेओ पैह्लें असें केह् करना अगर आ'ऊं माली उप्परा नेहां औंदी तां ओह् गलती मेरा हा निही होनी अवा फ्ही करुड़ी दी ही फ्ही में बड़ा इ'यां सोची सोची सोचेआ कि चलो एह् मेरा अपना नकसान ऐ ते कुकड़ु बी भरना हा ते ओह् जेकर माल नेही त्रुटदी ते में दस मैंट्ट पैह्लें बेह्ले होई जाना हा ओह् मिकी दस मैंट्ट अज्ज बी बड़े इ'यां बझोंदे के में केड्डी बड्डी ओह् गलती कीती मेरी अद्धी नींदर रेही सवेरे में फ्ही उट्ठना हा सवेल्ला बच्चे दी रुट्टी बी बनानी ही सारा किश करना हा खुंबै कुकडियां गुड्डने बी जाना हा ओह् बी बत्तर खुंजा'रदा हा धुप्प बी बड़ी इक सोहे दी गल्ल ही ते ओह् फ्ही में बड़ी मुश्कल कन्नै मिकी नींदर बी नी भ्यागा पूरी होई फ्ही उठी सारे बच्चे बी तंग लगे करना मम्मी रुट्टी दे असें रुट्टी खानी कुसै स्कूले भेजना हा किश बी करना हा ते खुंबे बी साढ़े जिमींदारिये दे बड़े कम्म होंदे ते ओह् सारा किश कीता मकाया ते हून चरखा कत्तना होऐ तां आ'ऊं बार बार सोचनी